म्हाका संगीत आयकूपाक आवडटा पूण म्हजी संगीताची आवड अशीं की म्हाका खूब लावड म्युझीक आवडना भिमराव पांचाळे सारको जो गजल गायक आसा ताजी गजलो म्हाका खूब आवडटात आनी ताचे फाटले एक कारण म्हणजे त्यो सुंदर अश्यो चाली ताचा आवाज आनी ताका जोडूनूच सामकी जबरदस्त अशीं जी लेखणी चलता लेखकाची किंवां जाका आमी लिरिक्स म्हणया तीं लिरिक्स हिंदी भितर म्हाका गुलजाराची गीतां आवडटात हांव अमिताब बच्चनाच्या आवाजाचो सामको पिसो सो अमिताब बच्चनान जी हरिवंशराय बच्चनाच्यो ज्यो कविता रॅकॉर्ड केल्यात आपल्या आवाजांत त्यो आयकूपाक म्हाका खूब आवडटा सलील कुलकर्णी आनी संदीप खारे हांची गीतां आयकूवप हो खूब मोठो उत्सव कसो म्हाका नाट्यगीतां खास करून जितेंंद्र अभिशेकी आनीक आतां राहूल देशपांडे हे नवे जनरेशन आसा तांची नाट्यगीतां म्हाका आवडटात हिंदी फिल्म इंडस्ट्रितलो जर गायक घेवश्यात जाल्यार किशोर कुमार हो म्हजो ऑलटायम फेवोरेट गायक आनीक फिमेल सिंगर जर घेवश्यात जाल्यार म्हाका आशा भोसले आनी कविता कृष्णमूर्ती हांचो आवाज खूब आवडटा गोंया भितर म्हाका उल्हार बुयांव हांचो आवाज आनी तांचे सादरीकरण खूब आवडटा जे कोंकणी गीतां तांणी गायल्यात खास करून उल्हास बुयांव हांणी संगीतबद्द केल्लें उदय भेंब्रे हांचे चान्न्यांच्या राती माडाच्या सावलेंच सारके गीत किंवां उल्हास बाबानूच गायिल्ले हांव बाबा न्हवरो नांव म्हजे साजरो सारके गीत गोंयचे संगीत हे खूब गिरेस्त संगीत मागीर तातूंत तो मांडो आसत तीं दुलपदां आसत किंवां देवळांतले काही पारंपारिक संगीत आमी जर शिगमो पळयलो मागीर शिगम्यांतली ती तालगडी आसत किंवां मांडांर जो धालो खेळटात बायलांचो तो धालो आसत किंवां फुगडी आसत ह्या प्रत्येक लोकनृत्याक किंवां काल्या सारक्या लोक नाट्य प्रकाराक एक सुंदरशे संगीत आसा जातूंत पारंपारिक वाद्यां वापरून तें गायन आसता गुडूल्यांची काणी हो एक हांव म्हणटलो पारंपारिक गुडूल्याची काणी किंवां गावून काणी पारंपारिक गोंयचो संगीत प्रकार आनी आमचे संगीत खूब गिरेस्त आसा काही लोकांनी आमचे संगीर हिंदी चित्रपटांत बी ताजो उपेग बऱ्या प्रमाणांक जाला पूण आजूनी आमकां भरपूर संदी आसा एक तर आमचे गिरेस्त संगीत टिकोवन दवरपाची ताचेर अभ्यास करपाची आनीक आज एका वेगळ्या पध्दतीन हो अभ्यास चल्ला घुमटाचें प्रशिक्षण मेळटा शेमेळाचे प्रशिक्षण मेळटा जे एका तेंपार नाशिल्ले कोणा कडच्यान तरी आमी शिकताले पूण तें आज जाणून बुजून नवीन पिडी कडेन दिवपाचो एक प्रयोग सुरू जाला आनी जो खूब येवकार दिवपा सारको प्रयोग आसा गोंयचे संगीत हे खूब गिरेस्त संगीत तुमी जर गोंयच्याच काही गिरेस्त गायकांची नांवा घेतले जाल्यार आमी म्हणपाक शकतात की रॅमो फर्नांडीस आसा जाणे आख्खे जग गाजयले पूण ताजो फ्लेवर जो आसा तो ताणे केन्ना चेंज केलना तो गोंयच्याच संगीताचो फ्लेवर घेवन मुखार वता